हाँ बोलिए हाँ बोलिए क्या हाँ हाँ हाँ मोबाइल दुकान से हम बोल रहे हैं अच्छा नोकिया का मोबाइल लेना है तो आइए हाँ तो गलेक्सी भी है नोकिया भी है समसन भी है हाँ तो तीन गो लेना है ना तो आइए ना एगो का पैसा ले कर आइएगा कम से कम हाँ इसका गलेक्सी का गलेक्सी का चौदह हज़ार चार सौ है ओपो वो हाँ ओपो का है उसका भी है पंद्रह हज़ार पाँच सौ है समसन का है समसन का छोटा वाला लीजिएगा तो सोलह सौ पड़ेगा बड़ा वाला लीजिएगा तो पैंसठ सौ पड़ेगा नोकिया नोकिया वाला का उसका भी है बहत्तर सौ है बड़ा वाला का छोटा वाला लीजिएगा तो बारह सौ में हो जाएगा नहीं तो थोड़ा कम कर देंगे आइ आइए ना थोड़ा कम कर देंगे थोड़ा कम कर देंगे हाँ और पड़ो अच्छा तो पड़ोसी कै गो मोबाइल लेंगे दू तीन गो उनको भी कहिएगा कम से कम एगो का पैसा लेके आएँगे हाँ आइए हाँ अच्छा अच्छा सुनिए यहाँ आइएगा टोटो टोटो पकड़ के घर से और यह चाँदनी चौक पर आइएगा चाँदनी चौक से दक्षिण होकर के आप लगौरा से ऊपर चले आइएगा और आ लगौरा सब से पूछ लीजिएगा कल्याणपुर चौक कहाँ है बोलिए कल्याणपुर चौक पर मेरा जो है वह दुकान है हाँ कल्याणपुर चौक पर हाँ पूछ लीजिएगा मेरे दुकान का नाम है अनामिका मोबाइल टेसन हाँ तो आइए हम दुकान ही पर हैं और ऊ जो हैं उनको भी लेते आइएगा बगल में जो ऊ थी आपके छोटी वाली गोतनी ऊ भी बोली थी हमको फोन करके हाँ हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ तो आइए इतना दिन से आ रहे हैं तो आइए हम दुकान ही पर हैं हाँ तो आइए हम दुकान ही पर हैं